ہندوستان میں صحت کے دیکھ بھال کے لیے جو ہے اسپتال کھولا گیا بڑے بڑے اور چھوٹے اسپتال کھولے گئے خاص کر کے جو ہمارے شہر ہندوستان میں موہل ہندوستان کے جو ہے راجدھانی میں محلہ کلنک کھولا گیا ہر محلے ہر گاؤں ہر چھوٹے چھوٹے محلے دس گھر اور پندرہ گھر کی آبادی میں بھی چھوٹے چھٹے محلے میں کلینک اس محلے اسپتال کھولا گیا جس میں آدمی کی دیکھ بھال کے لیے صحت کا صحیح انتظام ہے اس کی دوائی وقت پر مل سکے اور آدمی کا صحت صحیح برقار رہ سکے اس کو صحیح وقت پر دوا مل سکے اسی طرح ہندوستان میں بڑے بڑے اسپتال ہے جس طرح ایمس ہے اور ہر شہر اور ہر ضلع میں جو ہے اسپتال ہے جی آدمی کو وقت پر دوا مل سکے اور آدمی کی صحت و تندرستی صحیح ہو سکے اور صحت کو جو ہے بیماری کا صحیح وقت پر علاج ہو سکے تاکہ آدمی کا صحت برقرار رہے تندرست رہے کوئی پریشانی نہ ہو بیماری آگے نہ بڑھ سکے اس طرح ہندوستان میں اوپولو اسپتال ہے ایمس ہے اس میں دیگر جانچ کی مشینیں لگی ہوئی ہے کہ آدمی کو فوراً اس کا علاج ہو سکے اور چھوٹی سی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی بیماریوں کا فوراً جانچ کے ساتھ جو ہے اس کا علاج ہو سکے اس طرح بہار میں بھی جو ہے ایمس ہے اور دیگر اسپتال ہے گاندھی انسیچوٹ اسپتال ہے ان سب میں جو ہے صحت کا بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ آدمی کو صحیح طور پر دوا مل سکے اور فوری طور پر دوا مل سکے اور صحت و تندرستی بالکل برقرار رہے اس میں کوئی دقت نہ ہو دقت نہ ہو اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی صحیح طور پر ہو سکے اس طرح جو ہمارے ہندوستان میں بہت اچھا انتظام ہے